طاقت اور لچک دار تربیت کی دوڑ میں شامل کرنے کے پانچ اہم طریقے کراس ٹریننگ دوڑنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مشقیں جیسے سائیکلنگ تیراکی روئنگ یہ پٹھوں کو مختلف زاویوں سے مضبوط کرتے ہیں اور تھکن کے خطرے کو کم کرتے ہیں وزن اٹھانے کی ورزشیں ہر ہفتے دو بار اسکوٹ لانجز ڈیڈ لفٹس کور ایکسسائزز یہ ورزشیں رن رنر کی ٹانگوں کو کولہوں اور پیٹ کو طاقت بناتی ہیں ہر دوڑ کے بعد اسٹریچنگ یوگا فوم رولنگ یہ عزلات کو لمبا کرتی ہیں اور چوٹ لگنے کے امکانات کو کم کرتی ہیں ڈائنیامک وارم اپ دوڑنے سے پہلے ہمیشہ ہائینیس بٹ ککس لیٹرل لینجز یہ جسم کے کو حرکت کے لیے تیار کرتے ہیں اور کارکردگی میں بہتری لاتے ہیں طاقت اور لچک تب بہتر ہوتی ہے جب آپ جسم کو مناسب آرام دیتے ہیں روزانہ سات آٹھ گھنٹے کی نیند اور ہر ہفتے کم از کم ایک ریسٹ ڈے ضروری ہے